अॼु मां तव्हां सां सिंधी सभ्यता जे बारे में ॻाल्हाईंदमि सिंधी हमेशह खां हिक ॿिए जी मददु कंदा आया आहिनि ऐं अॻियां बि ज़रूर कंदा रहंदा दान पून्य रीती रिवाजनि ऐं संस्कारनि में हमेशह खां सिंधी अवल रहिया आहिनि असांजी सरकार बि असां सिंधीयुनि खे पंहिंजे अहम हिस्सों मञे थी हिन करे त असां सिंधीयुनि खे सिंधी कोटा मिलयल आहे जीअं असां सिंधी बि सरकार जे वॾीनि पदवीनि ते पोहचण जे लाइ वॾनि वॾनि उप महा विद्यालयुनि में दाख़िला वठी सघूं असां सिंधी हमेशह खां पंहिंजे परिवारनि सां गॾु रहंदा आया आहियूं पर हाणे अलाए छो एॾो ज़मानो अची रहियो आहे जंहिंमें कोई बि पंहिंजे परिवार सां गॾु रहण ई नथो चाहे हुननि खे त जिम्मेदारियूं खपनि ई कोन्ह मां बि अॼु हिकु वॾी परिवार में रहंदी आहियां ऐं मुंहिंजे मथा बि जिम्मेदारियूं आहिनि पर मां उहे जिम्मेदारियूं बखुबी निभायां बि थी मां पंहिंजे घरु वारनि खे सभु कुझु हुननि जे नितनेम जे हिसाबु सां ॾिंदी आहियां मां पंहिंजे ससु सहुरो जी बि शेवा कंदी आहियां हुननि खे बि नितनेम सां सभु कुछो ॾिंदी आहियां छो त मुंहिंजे पापा ऐं मम्मीअ मूंखे इहेई सेखारियो आहे त असांखे हमेशह पंहिंजे वॾनि जी शेवा कंदी रहणी आहे ऐं जेतिरो वधीक असांखे हुननि जो प्यार ऐं आशीर्वाद मिलंदो असां ओतिरा ई कामयाबु थींदासीं ऐं असांजो नसीबु ओतिरो ई खुलंदो तॾहिं त चयो वेंदो आहे न पंहिंजे माता पिता जे चड़णनि में ई त जंनत हूंदी आहे मां पंहिंजे ससु सहुरो खे ओतिरो ई सुठो मञिदी आहियां जीअं मां पंहिंजे माउ पीउ खे मञिदी आहियां पर अॼु जो दोर बिल्कुलु ई बदलजी वियो आहे अॼु कोई चाहे ई नथो की असां गॾु परिवार में रहू ॾिठो वञे त पहिरें ज़माने में हर कोई हिकिड़े ई वॾे घरु में रहंदो हुयो अॼुकल्ह हर कंहिंखे पंहिंजो अलॻि सां घरु खपे पंहिंजे नंढे परिवार सां उहे रहण त चाहें पर असांजे वॾनि जो इहो फ़र्जु न आहे त जॾहिं खां असांजा ॿार नंढा आहिनि तॾहिं खां ई असां उन्हनि में उहे संस्कारु विझूं त जीअं वॾा थी करे हो हीअ सोचनि ई न की असांखे अलॻि रहणो आहे हमेशह खां उन्हनि जे दीमाग़ु में इहेई ॻाल्हि रहे त असां जीअं वॾे परिवार में रहंदा आया आहियूं असांखे बि अॻियां हली करे पंहिंजे नंढनि खे इहेई सिखिया ॾेयणी आहे की तव्हांखे बि वॾे परिवार में गॾुजी रहिणो आहे त जीअं ख़ुशियूं अचनि त उहे ख़ुशियूं बि ॿिणियूं थी वञण ऐं जे कोई ग़मु आहे त उहो बि ग़मु पंहिंजे घरु परिवार जे माण्हूनि में एतिरो विराईंजे वञे की असां दुखी ई न थियूं पर अॼु जे घरु वारनि खे एतिरो वक़्तु ई कोन्ह रहियो आहे की हो पंहिंजे ॿारनि खे एतिरी सिखिया त ॾेई सघनि पर मां ज़रूर हुननि सभिनी सिंधी माउ पीउ खे वेनती करण चाहियां थी त पंहिंजे ॿारनि खे नंढपिण खां ई एॾा संस्कारु विझो त हो कॾहिं बि पंहिंजे माउ पीउ पंहिंजे भावरुनि भैनरुनि खां परे न वंञनि सदाई हुननि सां गॾु रहनि हिकु थी करे रहनि कंहिंखे मुसीबतु अचे थी त ॿियो फटाफट सा उन्हनि जे लाइ तयार हुजे उन्हनि जी मदद करण जे लाइ हिकु ॿिए जे तकलीफ़ु खे ग़म खे पंहिंजो सम्झी हलंदासीं त उनखां जल्दी निवारणु मिली वेंदो बिल्कुलु असांजो ई फ़र्जु आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे नंढपिण खां ई ऐं सिखिया ॾींदा अचूं